हॅलो रिमा रिमा नायक उलयता हांव कल्पना उलयता ट्रक रेंव घेवन येल्ली तुमची हांव सद्या सावड्ड्या आसा कशें येवपाचें तुमच्या थंय

हय हय

राव आं एक मातचें रावात आं हांव पावतां आं मुखार सांगात हय आं फस्ट रोड राव राव राव राव फाटल्यान येता तर हांव स्ट्रेट म्हणटा म्हणून मुखार स्ट्रेट गेलें हांव आं राव राव आं सांगात आं फस्ट रोड कितें रायट घेवपाचें

हेलो

आं आयको येना आं आतां येता आं आं आं तुमी भायर येवन रावता मातशे आं आं आं आं आं येंच तुम घर तुमचें आं आं आं पूण तुमी ना तुमचो कोण दुसरो बाबू आसा दिसता आं आं आं आं आं आं मातशी रेंव चेक करून घेयात आं कारण कारवार सावन येयल्या रेंव ती म्हणून तें तुमी पळयात न्ही हावेंन फक्त हाडपा काम केलें म्हाका थंयच्यान धाडटना सांगले की बरी आसा म्हणून आनी पेमेंटाचें कशें तीस हजार ना तितलोच सांगले न्ही ना ना ना कमी ना हाडटनाच म्हाका सांगले तीस हजार म्हणून तुमी केश करता काय चेक करता बरें बरें येया सकयल तर दवरता फोन हांव बरें